आं आंनि मोसानायनि देंखोखौ सायख'नो थाखाय गोबाव सम लायो मानोना मोनसे मोजां देंखोखौ सायख'नांगौ जायोब्ला मोनफ्रोमबो देंखोखौनो जागायजेननाय निफ्राय लानानै जोबजासिम मोजाङै खोनासंनांगौ जायो मानोना मोनसे देंखोखौ मोजां खोनासङोब्ला बेनि दामनाय देनाय गारां रिंनायफोरखौ जों मोजाङै खोनासंनांगौ जायो अब्लासो जों मिथियो जे बबे देंखोया मोसा जाथाव एबा फाव खालामनायजों गोरोबथाव बेनिखायनो आं मोनफ्रोमबो देंखोखौ नो जागायजेननाय निफ्राय लानानै जोबजासिम फारियै खोनासङो आरो खोनासं जोबखांनायनि उनाव बबे देंखोआ लाजाथाव बा बबे देंखोआ मोसा जाथाव बिखौ आं सायख'यो बबे मोनसे देंखोआ गारां रिंनाय दामनाय देनाय बबेयावबा समायनासिन सिफुंनि मिलौदो दं नामा बिखौ नागिरनानैसो आं आंनि देंखोखौ सायख'यो